पंज जुलाई ॿ हज़ार नव सतावीह जनवरी उणिवीह सौ पंजानवे टीह सितंबर ॿ हज़ार ॾह उणिवीह अक्टूबर उणिवीह सौ नवे हिकु अप्रेल ॿ हज़ार वीह